फ़िलहाल तो हमें जो है रात में हमें क्या सभी को रात में ज़्यादातर पक्षी नहीं दिखाई देते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग छत पे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो हम लोग छत पे लेटते हैं तो हम लोगों को नींद नहीं आती है हम लोग आसमान में तकाकर जैसे तारा वगैरों के बारे में सब बातें बच्चों से सब लोग पास ही में लेट के बातें किया करते हैं ऐसा होता है चिड़ियों में ज़्यादातर रात को जैसे ये एक चिड़िया ऐसी होती हैं वो चमगादड़ रात में ही दिखाई देता है उड़ उड़ उड़ता है वो रात में और उसको देखते हैं अच्छा लगता है या एक चिड़िया होती है छोटी छोटी सी बहुत अच्छी आवाज उसकी होती है ओ सुबह सुबह ढाई से तीन या चार बजे इस टाइम में मतलब वो बोलना स्टार्ट करती हैं तो वो चिड़िया हम लोगों को अच्छी लगती हैं उनका चहचहाना और कभी कभार ऐसा हो होता है पक्षी जो हैं बाहर दाना चुगने या कहीं बाहर निकल गए हों जंगलों में जैसे कि तोता है या कबूतर है जिस जिस जगह पे कबूतर बैठता है वो चाहे जितनी दूर गया हो पर आके बैठेगा उसी जगह पे तो ऐसा होता है ना कि जैसे कि वो कबूतर या पै पैरट बाहर निकल गए हों दाना चुनने के लिए ओ दूर चले गए हों तो रात में आके अपनी जगह पे बैठते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है रात में चिड़िया अच्छी लगती हैं पर ज़्यादा दिखती विखती नहीं हैं रात में चिड़िया और बच्चे कभी कभार देर रात तक जागते रहते हैं तो जैसे कि चिड़िया दिखी देखो मम्मी वो देखो चिड़िया जा रही है तो हम लोग बताते हैं मम्मी ये रात में भी जा रही है चिड़िया ऐसे बोलते हैं तो हम लोग बताते हैं बेटा ये कहीं मतलब दाना चुगने होगी रात होगी अभी वापस आई है हम लोगों के यहाँ छत पे कबूतरों के रहने का ठिकाना बना है कभी कभार ऐसा होता है वो बाहर चले जाते हैं दाना वगैरह चुनने के लिए तो वहाँ से देर में आते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मी देखो अभी मेरा ये कबूतर नहीं आया है वापस हम लोग कहते हैं बेटा आ जाएगा तो ऐसा होता है ज़्यादातर रात में चिड़िया दिखती नहीं है जो दिखती हैं तो बहुत ही अच्छी जैसे कि उल्लू है उल्लू रात में दिखता है और ये चमगादड़ है ये भी रात में दिखता है ऐसे ही पक्षी दिखाई देते हैं बर्ड ज़्यादातर पक्षी रात में नहीं दिखते हैं और चलते भी होंगे तो सब लोग सोते हैं तो कैसे दिखाई दें पक्षी जो रात में मान के चलो जिसको ना इस टाइम गर्मी वगैरह ज़्यादा पड़ रही हैं छत पे लेटो तो एक आधा पक्षी दिखाई देते हैं उनके समझने के उनकी आवाज जो है हम लोग समझते हैं क्या बोल रहे हैं और ऐसा ही एक चिड़िया ऐसी होती है जो हमारे यहाँ गाँव में मतलब वो पेड़ों पे बैठ के पेड़ों पे बैठ के बोलती है कहीं ले लोग बाग का कहना है ये चिड़िया बोलती है तो बहत ही मतलब नकार मात नकारा होता है सिरियस को बोलने से तो उसकी ये आवाज भी हम लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं पसंद है कहेंगे ये बोल रही है तो कोई ना कोई टोला मोहल्ले में कोई ना कोई बात होगी ऐसा सब लोग कहते हैं उसको भी हम सब लोग समझते हैं कि हाँ देखो सब लोग कहेंगे ये चिड़िया ऐसे नहीं बोलती है जब कोई बात होगी तभी बोलती है और पेड़ों से इस पेड़ से उस पेड़ पे उस पेड़ से उस पेड़ पर वहाँ तक जाती है तो हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करते हैं ये कौन सी भाई चिड़िया है सब लोग बताते हैं बस बस और यही सब है बट ज़्यादा रात में चिड़ियाँ यहाँ गाँव साइड हो या शहर हो ज़्यादा चिड़िया नहीं दिखाई देती हैं इसीलिए हम लोग मतलब ज़्यादा चिड़िया क्या जब रात में सब लोग सोएंगे तो चिड़िया क्या दिखेंगी कभी कभार ऐसा होता है जो दिख जाएँ उनको समझने की उनको वो करने की कोशिश करते हैं